सो ट्रेडिशनली गेम ट्युरिस्ट हिंगा बीच फुटबॉल खेळटाय दिस्तता म्हाका जाय ते बीच फुटबॉल खेळटाय बीच वॉलीबॉल जाल्यार जायत खेळटाय आनी बीच वॉलीबॉल आनी फुटबॉल ते ट्युरिस्ट जायत जाण खेळटाय दिश्टी पडटा बिचीचेर डिफरंट डिफरंट प्लेसीचेर गेले जाल्यार बीच वॉलीबॉल आनी बीच फुटबॉल खेळटाय तीं दिश्टी पडटाय ट्युरिस्ट आनी बॅटमिंटन घडये खेळटाय दिसता म्हाका खबरना मळ प्रोपरली बट

कित्याक गोवा गोवा स्टेटा ती बीच फुटबॉल एक मेन गेम अशी फुटबॉल फुटबॉल बॅरी फुटबॉल इंग चड फामाद आनी मोस्टली हिंग चडो चड हिंगा फुटबॉलूय खेळटाय हुंच्या वाड्यांनीनी हुंचे गांवांनी आनी म्हाका दिसता ट्युरिस्टां पासून लायक जाता हाडपा इन फुटबॉल सो ते बीच फुटबॉल खेळटाय नाल्यार जायत जायन बीच वॉलीबॉल खेळटाय कित्या गोवा को जायत बीच आसाय आनी तांकां खेळो जाता म्हूण